आं सासे बर' सुबुं हिसाबै जोंनि बर' माहारिनि मेथाइ रोजाबगिरि सुलिखा बसुमतारीखो जोबोरै मोजां मोनो मानोथो जोंनि गेजेराव सुलिखा बसुमतारीखो देंखोनि रानि होन्नानैबो बुंनाय जायो बिथाङा हारिनि गोबां मोजां मोजां मेथाइफोरखौ खन्नानै रायजो राजाखौ गोजोनग्लाय होदों आरो हारि सिबिनायनि गोबां मेथाइफोरखौ गाइनानैबो मोनसे गोगोम हारि सिबिसुला खालामदों बिथाङा हादों बिथाङा माब्ला जोनोम जादों बेखो जों मोनथिया नाथाय मिथिगौ जों सुलेखा बसुमतारीया बर' हारिनि गेजेराव सासे देंखोगिरि एबा देंखोनि रानि हिसाबै सिनाय जायो बर' हारिनि गोबां गेदेद गेदेद प्रग्रामफोराव जों बिथांखौनो नुनो मोनो नाथाय बिनि उनाव जों नुनो मोन्दों ओह बिग्राय ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि गेजेराव गिदितथार आर्टिस बर' माहारिनि हारि सिबिनाय आरो मोजां मोन्नायनि मेथाइ बायदि बायदि बिथाङाबो गोबांथार मेथाइफोरखौ गाइयो बेखायनो बिथांखौबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसिया मोजां मोनो सिनायो लोगोसेयै खुगा मेथाइ हिसाबै जोंनि माहारिनि गेजेराव बुदां बलब बिथाङा बैसागो मेथाइ बा बर' हारिनि कालसारनि खिसुमान मेथाइफोरखौ गाइयो बुदां बलब होन्ना बुङोब्ला सारा बिटिसियावनो जों सिनायनो हायो बेदों लोगोसे जोङो एसामिस खनगिरि भुपेन हाज'रिखा बिथांखो भुहुम नाङैनो सिनायो भुपेन हाजिरिखाया गोबां मेथाइफोर लिरनायनि गेजेरजोंबो गोबां मेथाइफोर गाइदों बिथाङा मेथाइ लिरनायनि गेजेरजों डक्टर टाइटेलबो मोन्नो हादों बिथाङा भुखु हम हम खरे बे मेथाइनि गेजेरजों सारा आसामाव सारा इन्डियाव सिनाय जानाय जादों बेखायनो आसामिसनि सिंगारफोरनि बिथोराव भुपेन हाजेरिखाखो जों भुहुम नाङैनो सिनायो आरो मोजां मोनो आरो जोङो नेशनेल लेभेलाव अधित नारायन कुमार सानु बिथांमोनखो जोंनि गोबां मानसिया मोजां मोनो आर बिथां मोननि जेथु देंखो बेखौ सारा इन्डियानि बाहेरैबो सारा इन्टारनेशेनेलावबो बिथांमोननि मेथाइखौ मोजां मोनो बेखायनो जों बिथांमोन बायदे देंखोगिरि जानो थाखाय गामि लेभेलनिफ्रायनो जोङो नारा नाथा नाजानांगौ गामि लेभेलाव उन्स बिटियारनिफ्राय स्टेट लेबेलाव स्टेट लेभेलनिफ्राय नेशनेल लेभेलाव दावगानो थाखाय जोंनो सांग्रांथि जानांगौ आरो बेखौ जोंनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरा बोसोन होनांगौ आरो दैदेननो नांगौ जेरैहाय देग्लाइ सार्च क्रेटिक महा संग्राम बेनि गेजेरजों गामि ओनसोलनि गोबां गथ'फोरा मेथाइ खननो सोलोंनो हादों भुपेन हाज'रिखानि रुप जय्ति उसर आगरवाला आरो बिष्णु प्रसाद राभा बिथांमोननि मेथाइफोरखौ देग्लाइनि सार्च क्रेटिक महा संग्रामनि गेजेरजों गोबाङा गाइनो मोन्दों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गामि ओनसोलनि गथ'फोरा गोबां सोलोंनो हादों बेखायनो दैदेनगिरि एबा गेदेमा बिथांमोनहा बेफोरबायदि प्रग्रामखौ लानांगौ आरो जोनि गामि ओनसोलनि गथ'फोरखौ जौगानायाव लांनो नांगौ एखायनो जों बयबो मानसियानो रोजाबगिरि एबा सल'गिरि बिथांमोननि जिखुनु प्रग्रामफोराव बाहागो लानो सोलोंनो हास्थाइनाया मोजां